हमसभ आमके पेड़ लगेलहुँ हँ गाछ पौधामे आमके पेड़ रहऽ दिऔ जे पहिले तऽ रोपि दै छलहुँ तऽ कहुनाकऽ बिज्जूके रोपि दै छलहुँ भऽ जाइ छलै लेकिन आब कलम आनिकऽ देलक हँ कलम रोपलहुँ हँ कलमके रोपै छिए गाछ लागि जाइ छै आओर लागलाके बाद रहऽ दिऔ जे सुखि जाइ छै गाछ उपरसे मुरझा जाइ छै आओर मुरझेलाके बादमे तब ओ सुखऽ लागै छै पानी दैत रहलहुँ तऽ एकटा डॉकटर अएलै एथीवला नर्सरीवला ओकरा कहलिए जे कि ओकरेसँ गाछ लेने रहौँ ओकरा पुछलिअनि जे अँए यौ गाछ हमर सुखल जाइए ओ कहलकै अच्छा बाबा सुखल जाइए हम कहलिए हँ हुनकेसे लेने रहिए गाछ कहलकै अच्छा ई दवा दिऔ ओ कहलनि फ्यूराडोल लऽ कऽ आओर दैले ओकरा जड़िमे फ्यूराडोल गाड़लहुँ तैओ गाछमे नहि कन्ना आएल तखन आब ओकरा कि करोँ फेर ओ गाछ कहलकै अच्छा ठीक छै सुखि गेल ने तऽ फेर हम दोसर गाछ अहाँके बदलि देब दोसर गाछ फेर ओ अएलनि तऽ हमरा बदलि कऽ देलनि तब ओ गाछ रहऽ दिऔ फेर ओहिमे पानि देलहुँ हँ गोबर खाद देलहुँ हँ तब कहलकैखिन जे थोड़ेक ओहिमे घोड़ाके गोबर देबै एहिसे कीड़ा नहि धरत तऽ ओ गोबर देलहुँ हँ तब जाके गाछ आब ओ सक्सेस कएलक हँ आब होश कएलक हँ आओर अभी चलि रहल हँ ताहिके बाद रहऽ दिऔ खेती करै छी खेतीमे हेए मकइके खेती कएने छी मक्का आलूके खेती करै छी ओहिमे रहऽ दिऔ जे बहुत किसान दै छथि जिनका पचीस पचीस किलोके खाद दै छथि हमहूँसभ रहऽ दिऔ पाँच किलो डी ए पी पाँच किलो रहऽ दिऔ पोटाश किछु कम्पोस्ट खाद गोबर देने छलिए पचकठामे एक टेलरके आओर ढङ्गसे खेती कएलहुँ हँ तऽ आलुओके फसल रहऽ दिऔ एहि साल आलूके फसल गड़बड़ा गेल हँ ओएह रहऽ दिऔ कट्ठामे डेढ़ क्विण्टलके एक क्विण्टलके इएह किसानसभकेँ भेल हँ हमरो भेल हँ डेढ़ क्विण्टलके आलू आओर एहिमे मकइ लगेने छी मकइओ रहऽ दिऔ जे नीक यऽ एखन फसिल मकइमे लगबै छी रहऽ दिऔ जे ई घोड़ा छाप लगबै छी रहऽ दिऔ जे अथी गङ्गा दुल अथी फाइ स्टार लगबै छी ताहिके बाद से रहऽ दिऔ जे सनतानवे बीस लगबै सनतानवे बीस सबमे नीक फसिल यऽ सनतानवे बीस रहऽ दिऔ जे कम खरचामे दुइएगो तीनगो पानि दै छिए आओर नीक उपजा भऽ जाइ हइ एकाध क्विण्टल भऽ जाइए उपजि जाइए मकइ ताहि लैके बादमे खेती कऽ कऽ करै छी लेकिन ओहिमे दिक्कत यऽ कि सनतानवे बीसमे जे जानवरके चारा खाइमे कनि ओ कड़ापन होइ छै जानवर ओकर चारा खाइमे दिक्कत करै छै लेकिन फेर कि करिए यहाँ तऽ उपजो देखै छिए अपनहु तऽ फेर मवेशिओके देखै छिए तऽ मवेशीले भुस्साके गेहूँ कऽ दै छी